सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई उस्कूले खुलवाए हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हैं हमारे यहाँ उस्कूलों में लोग पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ उस्कूल में अब तो ब्रेंच की सुविधा हो गई हैं जो कि बच्चे उसके लिए और शौक से आ कर पढ़ते हैं कि हमारे स्कूल में ब्रेंच लग गया और हमारे उस्कूल में कंप्यूटर भी कंप्यूटर के भी व्यवस्था हो गया है इसके लिए और बच्चे प्रोत्साहित हो रहे हैं और भी बच्चे अधिक से अधिक आ कर पढ़ रहें हैं और हमारे यहाँ कई भी उस्कूल में यहाँ टाइल्स भी लग गया है इसके लिए सभी बच्चे बोलते हैं कि हमारे उस्कूल में तो टाइल्स लगा है इसके सुनकर इसलिए उसमें और भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और हमारे उस्कूल में हर रूम में बिजली का पंखा का और कंप्यूटर का भी व्यवस्था किया गया है जिससे बच्चे सुनकर और गाँव के भी गाँव के भी महिलाएँ और पुरुष सुनकर सभी लोग अपने बच्चे को उस उस्कूल में भेजते हैं ताकि हमारा बच्चा जाएगा उस उस्कूल में तो उसको सारी सुविधा मिलेगी और वह अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और हमारे यहाँ उस्कूल में अच्छे अच्छे टीचर रखे गएँ हैं जो कि बच्चो को पूरी तरह ध्यान देते हैं और शिक्षा अच्छे देते हैं इसके वजह से हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और ग्रामीण उस्कूलों में भेजा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रो में कुछ बच्चों को उस्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि वहाँ पर गाँव के उस्कूलो में टीचर बच्चों को मारते हैं डाँटते हैं और इसके कारण बच्चे बहुत डर जाते हैं इसलिए कई बच्चे तो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं इसके वजह से इत एक दूसरे बच्चे भी सुन लेते हैं कि वहाँ के टीचर मारते हैं डाँटते हैं इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं रहते हैं पढ़ने में और हमारे गाँव के रोड भी इतना अच्छा नहीं होता है कि